नमस्ते मैं बहुत हूँ की आपके पेंट की दुकान है मुझे थोड़ा पेंट चाहिए कलर ऐसे वो चाह रहा है जो हमारे मकान में अच्छा लगे और जो रेड कलर का हो कुछ प्राइमर व्राइमर बिकता हो हाँ तो हमको आएंगे तो से आइए और कुछ कलर ऐसे पैसे वैसे है तो दे दीजिएगा हम आ रहे हैं उसका रेट बताइए फिर उसका रेट उट बताएंगी तभी तो हम आएंगे वहाँ पर पैसे वैसे लेकर कम नहीं कर सकती हैं अरे थोड़ा कम करेंगे सौ पचास थोड़ा और कम रेट करिए तो हम आ रहे हैं अरे यार दस रुपये सौ पचास कम करने में क्या है हाँ और वो चौकी ओेकी हमको रंगना है और सब कलर वहाँ पर राखी है न कोई ऐसा कलर और क्या चाहिए जब वहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कोई कलर जो है मुझको बहुत लेकिन इस समय थोड़ा कम ही लेंगे पाँच छः लीटर लेंगे उसके बाद ले देखेंगे है पाँच सात लीटर त जाएगा तो उसके बाद आएंगे कितना रुपये लीटर तो है छः सात है छः सात लीटर तो लग जाएगा पहले कम लाएंगे उसके बाद पैसे की चलिए सामान वही है प्राइमर चाहि ए पेंट चाहिए ब्रश चाहिए होता है सब लाना कल परसों तक हम आ रहे हें